आसामनि भुमखौरां बा जुग्राफियाव रायजोआव जों आसामखो मोनसे सिजिनेल मोनसे वेडारनि सायाव जोङो नुयो दैज्लाङाव गोबां बिबांनि अखा हायो आरो बिदिनो आसामाव गोबां रोखोमनि दैमा दैसा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो माखासे एग्रिकालसार सेक्टरनि थाखाय बाह आसामनि गुबुन गुबुन पार्ट बांसिन हिल्स टाइप जिथुनाखि दङ आरो बैफोराव गोबां दैफोरनि आंखालथिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदियैनो गभार्नमेन्टनिफ्राय दैफोरखौ एसे सास्टेइनेबल खालामनायनि नामाव एग्रिकालसार सेक्टरावनो जा जोङो मोनसे गुबुन गुबुन रानिं वाटारफोर मानसिनि बाहायनाय बेफोरनि थाखाय मा मा खालामनाय नुनो मोन्दों माखासे वाटार हारभेस्ट वा औ रेइन वाटार हारभेस्टखौ जों नुनो मोन्दों अखा हादैखौ माबोरै लाखिनांगौ आरो बिनिफ्राय मा एग्रिकालसार सेक्टराव जे जायगायावनाखि खेटि खालामनो गोबां दैनि कानेक्टशना खम होह दै लांनायफ्रा खम बेफोराव मा खालामदों गभार्नमेन्टआ माखासे सेल'न माने पाइपफोरखौ बाहायदों आरो बिफोरनि जुग्राफिनि गेजेरजों जुग्राफिकेलि जिथुनाखि इमबेलेन्स जों बेखौ नुदों आरो बेफोराव मोनसे एग्रिकालसार सेक्टरखौ देभलाब खालानायनि नामाव बेबायदि इनपरटेन्स स्टेपफोरखौ जों लानायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो माखासे माबायाव हानाय मानिसिमखौ मोनसे केनेलनि मोनसे सुइट्स गेट दाम्प बेफोरनि गेजेरजों मा खालामदों वाटारखौ साप्लाइ खालामगासिनो दङ एग्रिकालसारावनो जा बा जोंनि नाखि फांस'नेल बा जोंनि रानिं वाटार बेयावनो जा आरो जे जायगायावनाखि अह खुनु दैनि सुबिदा गैया बेयावहाय माखासे गभार्नमेन्टआ जल जिबन मिशनफोरनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो माखासे इनपरटेन्सफोर वाटार रेइन वाटार हारभेस्टनि गेजेरजों वाटारखौ बिसोर मा खामदोङो मोनसे दिप'जिट खालामनानै दोननाय माखासे स्ट्रेटिजिफोरखौ जों नुनो मोनदों